हम अपने घर पर विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ बनाते हैं बनाना सेक है पाइनएप्पल सेक है विशेष कर के हमारे यहाँ तो ठंडाई के ज़्यादा बनाए जाते सुबह सुबह ठंडाई बनाई जाती है और भुके पेट पीने के लिए क्या कहा जाता है क्योंकि मम्मी पापा मना करते हैं कि चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए तो कुछ ऐसी चीज़ें पिओ तो कच्चे दूध से हम ठंडाई बनाते हैं जिस में शक्कर की जगह मिश्री डालते हैं और हमारे पास में ही है ना बेल बेल पत्थर है एक बड़ा पेड़ है तो वहाँ बेर के फल भी लगते हैं तो हम उसका भी जूस बनाते हैं और वो पीते हैं जो कि है ना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है ताक़तवर है और पीना भी चाहिए बेल का जूस तो बेल के फल लगते रहते हैं तो घर पर उसका जूस बना सकते हैं उसको मिक्सी में कच्चा दूध मिला कर और शक्कर वग़ैरह डाल कर उसका दुह जूस होता है बहुत ही अच्छा होता है तो इस प्रकार से हम अपने घर पर विशेष तरह के अलग अलग पेय पदार्थ बनाते रहते है और पीते रहते हैं